हैलो अंजी नमस्ते अच्छा केह् तुसेंगी दंदै ई पीड़ ऐ ते तुसें रूट कनाल कराना पौनी ऐ ते त्रैऽ बार औना पौना ऐ त्रैऽ चार बारी छुट्टियां होनियां ते ओह्दे कन्नै भी तुंदी पीड़ ठीक होई जानी हां इ'यै ट्रीटमेंट खर्चा कोई तुस लेइयै चलो मुट्टा मुट्टा त्रै ज्हार तगर आई जाना खर्चा हां सारा किश होई जाना ओह्दे ई कैप बी होई जानी फिट्ट हां जी नेईं नेईं भी कोई पीड़ निं होनी बिल्कुल ठीक होई जाना ते दोआई खानी ना एंटीबॉयटिक भी ओह्दे कन्नै ठीक होई जाना कन्नै रूट कनाल बी होनी ते कैप बी होई जानी भी ठीक होई जाना हां दस्स बजे चली जंदी नेईं डेह्ल्ली खुह्लदी बंद होंदी ऐतवारें कदें कदें हां ठीक ऐ ठीक ऐ आओ तुस माराज ठीक